ہمیں کھانا بنانے کا بڑا شوق تھا پر ہم شروع میں کھانا نہیں بنا سکتے بنا پاتے تھے میری امی نے ہمیں کھانا بنانا سکھایا اور اب ہم اتنا اچھا کھانا بنالیتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کرتے اس میں میری امی کا بہت بڑا ہی ہاتھ ہے کیوںکہ اگر وہ نہ سکھاتی تو ہم اتنا اچھا کبھی کھانا بنا ہی نہیں سکتے کیوںکہ وہ تو بہت ہی اچھا کھانا بناتی ہیں اور ہمارے وہاں اچھا کھانا کھانے کے لوگ بہت زیادہ ہی شوقین ہیں ہمارے وہاں گوشت وغیرہ بہت زیادہ ہی اچھا کھانا کھایا جاتا ہے اور اس لیے ہم نے اپنی ممی سے ہی کھانا بنانا سیکھا